हमर राज्यमे जे आदिवासी छथि अइछ हुनकर सबके जे छै एक मुख्य बिशेषता अछि कि बहुत ही मेहनती आओर काफी कर्मठ एक जनजाति अछि आदिवासी आओर हमर राज्यमे जे मुख्य रूप सऽ आदिवासीके व्यवसाय अछि ओ अछि पशुपालक पशुपालन खेती कृषि प्रधान आओर कलाकारी नृत्य कलाकारके रूपमे जे छै हुनकर सबके जे छै एक व्यवसाय काफी प्रसिद्ध मानल जाइत अछि आओर हमर राज्यमे काफी मुख्य रूपसे ई पर ई व्यवसाय जे छथि आदिवासी लोग करबाक लेल काफी जागरूक रहैत अछि तऽ ई तरह से जे छै हमर राज्यमे आदिवासी लोकके ई मुख्य व्यवसाय अछि आओर यहाँ बात रहल कलाक तऽ कलाके रूपमे जे छै आदिवासी जनजाति जे छै अछि ओ काफी रूप सऽ चित्रकला नक्कासी आओर दीवार पर जे चित्रकला होइत अछि आओर लकड़ी पर एक नक्कासी कए कऽ जे चित्रकला प्रस्तुत करैत अछि लोक नृत्यमे जे हुनकर सबके एक नृत्य होइत अछि आदिवासी सबके काफी मनोहर लागैक अछि देख देखैसऽ आओर प्राकृतिक रूपसे भी आदिवासी लोकनि जनजाति काफी जुड़ल अछि जङ्ग जङ्गल माटिके रूपमे आदिवासी लोकके काफी प्रचलित एक अविभाषण होइत अछि जी